ہیلو کیا میری بات ہیومن ٹریول ایجنسی سے ہو رہی ہے جی مجھے آپ سے ہی بات کرنی تھی مجھے آپ کو بتانا تھا کہ پرسوں میں نے آپ کے وہاں سے کار بک کی تھی تھار کی تو میں آگرہ کے لیے میں نے بک کیا تھا وہاں پہ میں نے دو ہزار روپے کی میری ڈیل ہوئی تھی پر وہاں پہ جا کے انہوں نے میرے سے زیادہ پیسے لیے دو ہزار سے زیادہ مانگا تین ہزار مانگا اور انہوں نے الگ سے پیٹرول کے بھی پیسے مانگے اگر آپ کو یہی سب کرنا تھا تو آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے میں جاتی ہی نہیں میں کہیں اور سے ایرینج کر لیتی اب جو میرے پیسے گئے ہیں اس کا کیا آپ کو پہلے مجھ سے بولنا چاہیے تھا نہ کہ آپ کے آپ آپ کے ٹریولس آپ کیا آپ کیا آپ میرے پیسے لوٹائیں گے یا پھر چھوڑ